ہندوستان ہمیشہ سے مسہور سائنسدانوں اور ریاضی دانوں کا مرکز رہا ہے جس میں کئی نام آتے ہیں جن میں سی وی رمن ایک بڑے سائنسداں تھے جنہیں نوبل پرائز ملا دوسرا نام اے پی جے عبد الکلام کا آتا ہے جنہیں میزائل مین کے نام سے جانا جاتا ہے تیسرا نام ہومی بھابھا کا ہے ہومی بھابھا بھابھا اٹامک ریسرچ سینٹر کے بنیادگزار اور بھارتیہ نیوکلئر پروگرام کے ہیڈ رہے مشہور ریاضی دان میں سری نواس رامانو رامانوجن کا نام آتا ہے ان کا تعلق انڈیا کے تمل ناڈو سے تھا